جی ہاں میں نے اس لیے ٹیوشن لی تھی جب میں دسویں میں پڑھتی تھی كیونكہ یہ مضمون مجھے مشكل كافی مشكل لگ رہا تھا اور یہ میں خود سے نہیں كر پا رہی تھی كیوںكہ میرے دوستوں نے مجھے ڈرا دیا تھا كہ یہ مضمون بہت زیادہ مشكل ہوتا ہے اور مجھے بھی كافی ساری چیزیں ایسی تھیں جو مشكل لگ رہی تھیں اور كہتے ہیں نا كہ دسویں میں پڑھائی تھوڑی مشكل ہو جاتی ہے تو شروع شروع میں جو سائنس كے فارمولے یاد كرنے میں كافی دقت ہوتی تھی اسی كے علاوہ سائنس میں تین تین سبجیكٹ ہوتے تھے جس سے كہ مشكل اور بڑھ جاتی تھی كیونكہ ان سب كو ایک ساتھ الگ الگ یاد كرنا بہت مشكل ہو جاتا تھا لیكن جیسے جیسے كام چلا جیسے تیسے كام چلا لیتی تھی اور اسی كے ساتھ جو دوسرا مضمون تھا وہ تھی ریاضی جو كہ بہت ہی زیادہ مشكل تھی اس ریاضی میں دو تین سبق ایسے ہوتے تھے جن كو بار بار مشق كرنے میں بھی بندہ چكر كھا جاتا تھا اور وہ بھی ٹریگنومیٹری اور ایک دو سبجیكٹ ایسے ہی ملتے جلتے تھے جن کو یاد كرنا بہت مشكل تھا میرے لیے جس كی وجہ سے میں نے ٹیوشن لگوائی ٹیوشن لگوانے كے بعد یہ دو مضمون تھوڑے آسان ہوگئے كیونكہ میں نے ٹیوشن سال كے درمیان ہی شروع كی تھی جس سے كہ مجھے سلیبس پورا كرنے میں تھوڑی دیری ہو گئی تھی پر پھر بھی بورڈ ایگزام سے پہلے پہلے میں نے اپنا سیلبس مكمل كر لیا تھا اسی كے بعد نمبر بھی ٹھیک ٹھیک آ گئے تھے ہندوستان كے اندر بہت سارے اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جن كو ریاضی كرنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے كیوںكہ واقعی میں یہ مضمون بہت مشكل ثابت ہوتے ہیں اسی كے لیے بہت سارے ٹیوشن كلاسیز یا پھر كوچنگ سینٹرس كھل گئے ہیں جہاں پر طلبہ جاتے ہیں اور اپنی مشكلات كو حل كرتے ہیں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا كرتے ہیں